मुंद्रा ड्रॉक लाइनिंग नरसरी इहो थाणे ज़िले में आहे हिते पहाड़ ते चढ़णु में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ख़ासिकरे पहाड़ु ते चढ़णु जी जग॒हि आहे उहा अंदरां जाम गहिरी आहे उते वञणु लाइ पाण सां गॾु कुझु औज़ार खणी वञणा पवंदा आहिनि जेको ख़ासिकरे पहिरियों दफ़ो वञे हुनखे पाण सां गॾु जाम ज़रुरत जा औज़ार खणी वञणा पवंदा आहिनि हिकु दफो मां हितां जो अनुभउ कयो आहे मूंखे हिन अनुभउ में जाम मज़ो आयो आहे ऐं जाम सुठो लॻो आहे